हर कोई ॻाल्हाइणु पसंदि न कंदो आहे नृत्य जे माध्यम सां पंहिंजी भावनाऊं व्यकतु करे सघंदो आहे इहा भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़ाहिरु करणु या पंहिंजे तनाव खे परे करण जो हिकु सुठो माध्यम आहे नृत्य जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त घर में कोई बि मंगल कारज महिल असां ॾाढो कुॾी कुॾी डांस कंदा आहियूं ऐं पंहिंजी ख़ुशीअ जो इज़िहारु कंदा आहियूं धीमी गतिअ सां हलण वारो हरकतूं दुख ऐं उदासीअ जी भावनाऊं व्यकत कंदो आहे जॾहिं की तेज़ हरकतूं ताक़त ऐं ख़ुशी ज़ाहिरु करे सघंदियूं आहिनि जॾहिं कोई कलाकार स्टेज ते नृत्य ॾेखारणु ईंदो आहे त हुन खे ॾिसी असांखे ख़बरु पवंदो आहे त हू पंहिंजी कहिड़ी भावनाऊं असांजे साम्हूं व्यकत करे रहियो आहे अगरि त हू ख़ुशीअ में नचे थो त असांखे ॾिसणु वारनि खे ख़बरु पवे थो की हू पंहिंजी ख़ुशी ॾेखारे वेठो